बच्चों के स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए हमें लगभग भारत में ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें बहुत अधिक अच्छी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जैसे पढ़ाई के अलावा खेलों में रुचि लेने वाले बच्चों के लिए कई खेल भी खिलाए जाते हैं और इनका प्रशिक्षण बड़े उत्साह के साथ प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है लेकिन इसके बदले में अच्छी ख़ासी फीश माता पिता से ली जाती है और या टीचर्स होते हैं वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ाते हैं और उन्हें अच्छा खेलना अच्छी स्किल्स और उनमें एक तरह के व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अगर बात करें कि की जाए तो आजकल के बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए इतनी फीस भरनी पड़ती है कि कई बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या वहत हॉस्टल में रहते हैं या व बाहर रहते हैं बाहर रह कर पढ़ाई करते हैं स्थानीय इलाकों में नहीं रहते उन्हें लाखों से फीस भरनी पड़ती है और अगर कोई भी स्थानीय स्कूल में माँ बाप बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो स्कूल के हिसाब से उसमें जितनी फैसिलिटी होती है उतनी फीस लगती है जैसे कई आस पास के स्कूलों की बात करें तो उनमें पंद्रह से बीस हज़ार सालाना फीस भी लगती है और अगर दूसरी मतलब दूसरे स्कूलों की फैसिलिटी की बात की जाए तो वह उनमें तीस से चालीस हज़ार रूपीज़ नॉर्मल बात है इस प्रकार बच्चों की फीस माता पिता भर रहें है